हमरा आरके गाँवमे छै दुर्गा पूजामे बहुत अच्छा लागै छै ओहिमे जे छै कला बढ़िआँ लागै छै गीत सङ्गीत देखै छियै तऽ बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर जे छै अथीमे प्रसङ्ग होइ छै परिवर्तन अथी महोत्सवमे इत्यादि राम विवाह ई सबमे जे देखै छियै तऽ बहुत मतलब कि अच्छा लागै छै मतलब कि अच्छा लागै छै बहुत एहन फील होइ छै कि हमहुँ रहतिए एहिमे तऽ आखिर हमरो बहुत अच्छा लगतिए बहुत मजा ऐतिऐ ओइ जगहपर आओर रामनवमीमे ई सबमे देखै छी उत्सव होइ छै तऽ ओइ सबमे शामिल होइके हमरो दिल करै छै लेकिन होइ नहि छियै लेकिन देखै छियै तऽ बहुत खुशी होइए ओहिलेल कि मतलब अच्छा रहै छै विज्ञापन आबै छै पेपरमे टीवीमे ओइ सबमे हमरो चाहत होइए कि एक बेर हमहुँ अपन दियै विज्ञापन ओइसँ की होइ छै कि जान पहिचान होइ छै तऽ सब जानै छै पहिचानै छै तऽ हमहुँ अगाड़ी बढ़ै छी अच्छा लगै छै विज्ञापन आरमे देखै छी खेल कूद मस्ती उमङ्ग आबै छै सब अच्छा लागै छै मेला ठेला बहुत अच्छा लागै छै